مجھے پچھلے ہفتے ایک اسکرٹ کی ضرورت پڑی کیونکہ میرے پاس ایک بھی اسکرٹ نہیں تھی پہننے کے لیے میں مارکٹ گئی اپنی امی کے ساتھ میں نے لے کر آئی تو وہ مجھے کافی مہنگا پڑا اسکرٹ تقریباً وہ مجھے سترا سو روپے کا پڑا اور وہ انتہائی بے کار اور بہت ہی خراب اسکرٹ مجھے ملی کیونکہ اس کا کپڑا بھی بہت بے کار سا تھا اور اس کے علاوہ وہ مجھے اتنی ٹائٹ ہو رہی تھی کہ میری کمر کس گئی تھی اور اس سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی اب میں نہیں پہنتی ہوں اب تو میں اسے پھینک دوں گی کیونکہ یہ بہت بے کار اسکرٹ ہے میں اس اسکرٹ کے بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی خراب انتہائی برا ہے بلکہ یہ کوڑے میں پھینکنے کے لیے ہوتا ہے اتنا بے کار اسکرٹ ہے یہ